हलो स्पीड पार्सल मां तव्हां विजय भाई ॻाल्हायो पिया विजय भाई मां सुमीत खिलवाणी ॻाल्हायां थो मां हींअर जेको ऑडर बुक कयो न उन में मूंखे थोरी क्वांटिटी घटु करणी आहे तंहिं करे मां फोन कयो आहे जेकी साई भाॼीअ जो दॿो आहे नी उहो घटाइणो आहे ऐं पंद्रहं फुल्कनि जी जॻह ते अठ फुल्का करिणा आहिनि त तव्हां छा घटाए ॾींदा मूंखे